जय झूलेलाल ॿाहिरि निकिरण सां दिमाग़ु ताज़ो ऐं तवानो थी वेंदो आहे ऐं रोज़ाने कम जे टेंशन खां माण्हू थोरो पाण खे फ्री सम्झंदो आहे हिन करे असां हर सालु पंहिंजे अनंदपुर जे गुरुअ उर्लीअ में हर मौके ते साल में हिकु दफ़ो ज़रूर यात्रा कंदा आहियूं